तव्हांखे कैरियर प्लैनिंग जे लाइ छा जानकारी आहे हुन ते थोरी रोशनी विझंदा जय झूलेलाल असांजा ॿार टेंथ कंदा आहिनि टेंथ खां पोइ के ॿार आट्स में वेंदा आहिनि के कॉर्मस में वेंदा आहिनि के साइंस में वेंदा आहिनि ऐं के ॿार डिप्लोमा कंदा आहिनि इंजीनियरिंग में सिंधियुनि में घणो करे इहा ई ख़ासियत आहे की ॿार डिप्लोमा करणु चाहींदा आहिनि इंजीनियरिंग में या न त वरी हुननि खे डॉक्टर या इंजीनियर थियणो हूंदो आहे या न त वरी कॉर्मस पढ़ंदा आहिनि जीअं उहे पंहिंजी बिज़निस ॾिसी सघनि या सीए थी सघनि त इनजे करे पर इहे कीअं आहे की इहे माइटनि जो सुपिनो हूंदो आहे की असांजो ॿार डॉक्टर थिए असांजो ॿार इंजीनियर थिए असांजो ॿार इनवेस्टमेंट बैंकर थिए पर ॿार खां कोन न पुछंदा आहिनि तुंहिंजी इच्छा छा आहे त सभु खां पहिरियों माइट खे खपे पंहिंजे ॿार खों पुछे की ॿारु तोखे ज़िंदगीअ में छा थियणो आहे छा पसंदि आहे ॿार खां पुछण खां पोइ ॿार खे काउंसलर वटि बि वठी वञणु जाम ज़रुरी आहे जिते उहे ॿार जूं टेस्टियूं करे ॿुधाए सघंदा आहिनि की इहो ॿारु अॻियां हली कहिड़े प्रोफेशन में में सक्सेस थींदो माना ॿार चए त अथो की मूंखे इंजीनियरिंग करणी आहे पर पर उहो इंजीनियरिंग जो कमु करणु उनखे पसंदि आहे की न न आहे उहो सॼो ॾींहुं कोडिंग करण में उनखे मज़ो ईंदो की न हुनखे ॻाल्हाए करे धंधो अॻियां वधाइण में मज़ो ईंदो त इहा ॻाल्हि ख़बर कोन थी हूंदी आहे त इहा ॻाल्हि असांखे काउंसलिंग में ख़बर पवंदी आहे हिकु दफ़ो काउंसलर में काउंसलिंग में असांखे जेको जंहिं ॿार जे लाइ सम्झ में अचे थो पियो इनखे ई कमु वधीक सुटेबल थींदो उन खां पोइ उन ॿार जी उन एरिया में पढ़ाई करणु ज़रुरी आहे अगरि ॿार साइंस खणे तो पियो त हुन वटि जाम सारा ऑपशन्स हूंदा आहिनि जीअं की उहे मेडिसिन करे थो सघे फिज़ियोथेरपी करे थो सघे अलॻि अलॻि नमूने जी इंजीनियरिंग करे थो सघे फार्मेसी करे थो सघे त इहे सभु कोर्सिस साइंस करण सां मिलंदा आहिनि ऐं कॉर्मस करण सां ॿार सीए करे सघंदो आहे सीएफए करे सघंदो आहे ऐं इनखां सवाइ सीएमए करे सघंदो आहे इहे सभु कोर्स मे बिज़नस मेनेजमेंट में कमु ईंदा आहिनि ऐं इन खां सवाइ सीएस बि करे सघंदो आहे ऐं के के ॿार जाम होश्यारु हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे जाम कला जे तर्फ़ु पंहिंजो ध्यानु हूंदो आहे इन्हनि ॿारनि खे आट्स में विझी करे बि अॻियां वधायो वञी थो सघे जेके के के ॿार वकील थियण चाहींदा आहिनि त उहे आट्स पढ़ी करे बि वकील थी सघंदा आहिनि त हीअं करे जेको ॿार जी इच्छा हुजे उन हिसाब सां उनखे उन स्ट्रीम में एडमिशन वठणु खपे